हमरा सबकेँ हमरा सबकेँ बिआह दान होइत छै लड़की सबके तऽ नाँच गान भेल सब देखलक सुनलक सब बढ़िआँ मनेलक खुशी खुशी मन भेल रहल बिआह दान भेल खूब नाँच गान भेल खूब बढ़िआँ रहल हमरा सबके बिआहमे सब पहिरलक ओढ़लक देखलक सुनलक खूब बढ़िआँसँ खूब खुशी खुशी रहल गीत नाद भेल नाँच गान भेल बुझलियै हमरा सबमे जे होइत छै तब बहुत सुन्दर लगैत छै देखऽ सुनऽ मे खूब बढ़िआँ लागल शादी बिआहमे खूब बढ़िआँ लागल देखलियै खूब सुन्दर भेल नाँच गान सब चीज हमरा सबमे शोभा सुन्दर खूब बढ़िआँ होइत छै बिआह दान भेल तऽ सब देखऽ आयल खूब सुन्दर होइया नाँच गान सब बढ़िआँ